अॼुकल्ह महाराष्ट्रा में मनोरंजन उद्योग में सोशल मीडिया ऐं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जी वॾी भुमिका आहे ऐं अॻु में छा थींदो हुओ माण्हुनि खे फ़िल्मियूं ॾिसण लाइ या अख़बार पढ़ण लाइ ॿाहिरि वञिणो पवंदो हुओ पर अॼुकल्ह हीअं कोन आहे अॼुकल्ह सभु इंटरनेट ते ऑनलाइन ते अची थो वञे पिक्चरियूं माण्हू ऑनलाइन था ॾिसनि अख़बार सभु ऑनलाइन ते अची था वञनि ॿारनि खे ॿाहिरां किताब वठिणा पवंदा हुआ कॉमिक्स लाइ या कुझु स्टोरी लाइ पढ़ण लाइ ॿाहिरां किताब वठिणा पवंदा हुआ अॼुकल्ह सभु ऑनलाइन ते मौजूदु आहे अगरि कंहिंखें केरु माण्हू पढ़िया आहे महाराष्ट्रा खां त मराठी नाटक ॾिसण लाइ हुननि खे कुझु याने तकलीफ़ु नथी थिए सभु कुझु ऑनलाइन ते अची थो वञे